पैसा भेजने में बहुत सुविधा बहुत बढ़ा और जैसे कोई काम अब जो है ना पैसा वाला जो काम है आसानी हो गया अब गूगल पे भी अराम से पैसा लोग भेजते है और किसी से अगर पैसा लेना है तो अपना मोवाइल पर भी आ सकता है उससे उससे भी बहुत सुविधा बढ़ा और पहले ये सब नहीं था पहले यह सब नहीं था तो दिक़्क़त बहुत होती थी और पैसा निकालना है तो दिक़्क़त झेलना पड़ता था बहुत लेकिन जब से नेट का सुविधा बढ़ा है नेट का सुविधा हुआ है

आदमी को परेशानी कम गया है और गया है और इसका जो मतलब अब बैंक जो है अब खाता मतलब खोलता है तो ए टी अम देता है तो ए टी अन से ए टी अम से भी निकालने में पैसा सुविधा हो ए टी अम से पैसा निकालने में सुविधा होती है इससे भी आदमी को आसानी हो गया और एक पैसा भेजना है तो मोबाइल से अपना पैसा भेज दिया इससे भी आसानी मतलब काम जो है आसान हो गया परेशानी आदमी को इतना नहीं होता है नेट से आदमी को बहुत फायदा है पहले जो बैंक नहीं था तो आदमी को परेशानी बहुत झेलना पड़ता था अब के दौर में अब के दौर में बैंक हो गया तो आदमी को उतनी दिक़्क़त झेलनी नहीं पड़ती है आराम से गया अगर पैसा बैंक में रखना है बैंक गया आराम से बैंक में पैसा डाल दिया बैंक में पैसा डाल दिया इससे यह मतलब आसानी हो गया और बैंक में पैसा रखने से मतलब बैंक में पैसा रखने से ना पैसे सुरक्षित रहते हैं अराम से सुरक्षित रहा उसमें इससे ई मत बहुत आसानी हो गया बैंक बना तो बैंक से बहुत फायदा हो गया कि आदमी सुरक्षित से पैसा उसमें रख सके लेकिन घर से भी घर से अच्छा बैंक हुआ क्योंकि पैसा उसमें बहुत मतलब सुरक्षित रहते हैं और जैसे कोई काम जैसे भेजना है और नेट से ही एक मतलब नेट से सुविधा है मतलब सुविधा हो गया मतलब नेट से बहुत सुविधा है अब सुविधा है और इसमें क्या सुविधा इसमें क्या क्या सुविधा इसमें देखिए नेट में सुविधा यही है मतलब फारम ओरम भरना पड़ता है